दिक्खो जी मेरा नांऽ सुमित शर्मा में मेरी उमर प'जीं साल में जम्मू च इक छोटा जेहा ग्रांऽ उधमपुर उधमपुरै च बी इक छोटा जेहा ग्रांऽ फलाटा जिद्धर दा में आन्ना होन्ना में कम्म करना होन्ना इद्धर कटरा कम्म करदे मिगी लगभग इक डेढ साल होई गेआ इद्धर जिद्धर में हून करै ना में में मेरे घर मतलब मेरी फैमिली च मेरी दो सिस्टर न कन्नै मम्मा न भापा हुंदी भापा बी ऐ हे पैह्लें हून डैथ होई गेई मेरा जेह्ड़ा ग्रांऽ उद्धर मतलब अगर अच्छी चीजां बी हैन अगर कोई बंदा घूमन शूमन आवै तां अच्छी चीजां बी हैन ओहदे बाद में अपना पढ़ाई स्टार्ट कीती ही अकैडमी तों साढ़े मतलब ग्रांऽ च गै ही ओह् अकैडमी घर दे कोल अकैडमी दा नांऽ हा पैह्ले स्टार्टिग च गेआ में शास्त्री पब्लिक स्कूल उद्धर में दो तिन्न साल पढ़ेआ ओह्दे बाद कोई मतलब पता निं केह् चक्कर होआ स्कूल बंद होई गेआ ओह् ओह्दे बाद भी इक होर अकैडमी ज्वाइन कीती उद्धर बी में स्टार्टिंग कोला गै मतलब उ'नें स्टार्टिंग कोला गै लैता नर्सरी कोला उब्भी मेरे घर दे कोल गै हे ओह्दा नांऽ हा रोजी पब्लिक स्कूल में मतलब नर्सरी कोला लेइयै सिक्स तक उद्धर गै पढ़ेआ भी ओह्दे बाद जेल्लै सिक्स क्लेयर होई ते भी चली गेआ में दो साल आस्तै गौरमैंट मिडल स्कूल सपाटी ओह् बी घर दे कोल गै ऐ क्योंकि उस टाइम मतलब कि इन्ना ओह् निं ऐ हा थोह्ड़ा गड्डियें बगैरा दा बी मुश्कल होंदा हा क्योंकि जेह्ड़ा दूआ स्कूल हा ओह् सारे गढ़ी हे गढ़ी उधमपुर हे और जम्मू शम्मू हे ओह् दूर दूर हे इन्ने दूर जाना उस टाइम इन्ना आसान निं ऐ हा ते दो साल जेह्ड़े ओह में पढ़ेआ हाई स्कैंडरी सारी मिडल स्कूल फलाटा सैवनथ ते एठथ फ्ही एठथ दे बाद में चली गेआ हाई स्कैंडरी स्कूल गढ़ी गढ़ी नाइनथ च में गेआ जेल्लै एठथ जेल्लै में पास कीती मेरे नम्बर स्हेई आए दे हे मतलब दो सौ चौदां नम्बर हे ढाई सौ चा ओह्दे बाद भी जेल्लै में गढ़ी गेआ एठथ पास कीती जेल्लै ओह्दे बाद पैसे मिले चार ज्हार रुपेआ मतलब होंदा होना कोई नम्बर अच्छे औने पर भी चली गेआ में गढ़ी गढ़ी जेल्लै गेआ ओह्दे कोला पैह्लें में कदें अस गढ़ी औना जाना निं होंदा हा गढ़ी पैह्ली बार गे एह्ड्डा बड्डा स्कूल दिक्खेआ इन्ने बच्चे दिक्खे कदें इन्ने बच्चे दिक्खे निं साढ़े स्कूल इ'यै होंदे हे त्रीह् चाली पंजाह् बच्चे सट्ठ होई जाह्गे एड्डा बड्डा स्कूल दिक्खेआ जेल्लै पैह्ली बार खुश बी होए भई अस एड्डे बड्डे स्कूल आए भी नाइनथ च जेल्लै ऐडमिशन लैती में क्लास द मनिटर हा दो सैक्शनां हियां साढ़ियां इक नाइनथ च ए इक बी ते में बी दा मनीटर हा ओह्दे बाद भी नाइनथ पास कीती च एह् भी ओह्दे भी चली गे टैनथ च टैनथ च टैनथ बी उस्सै स्कूल दा कीती टैनथ च बी नम्बर अच्छे हे भी इलैवनथ च जेल्लै टैनथ पास कीती इलैवनथ च आए ते भी सब्जैक्ट जेल्लै लैने हे भी मतलब कोई आखै आखै जी पैह्ली बार ही इन्ना पता निं ऐ असें पुच्छेआ बंदें ई कि मतलब में मुड़े ई जेह्ड़े साढ़े कोला पैह्लें पास आउट होए दे हे उ'नें ई पुच्छेआ कि केह्ड़े सब्जैक्ट लैने चाहिदे केह्डे स्हेई निं हैन केईं अलग अलग सनान कोई कामर्स आखै कोई नान मैडिकल कई मैडिकल सारे अपना अपना कोई आर्टस आखै भी में बड़ा सोचेआ भी में नान मैडिकल जेह्ड़ा लेई लैता ते नान मैडिकल स्टार्ट कीता स्टार्टिंग च ते थोह्ड़ा मुश्कल ई लग्गेआ पढ़ना लेकिन फ्ही ठीक लग्गेआ फ्ही इलैवनथ कीती उस स्कूल दा ते टवैलथ च बी ऐडमिशन लेई लैती उद्धर गै ते टवैलथ कीती उद्धर उस स्कूल दा पास आउट फ्ही कालेज जाना हा कालेज ऐडमिशन लैन लगे लेकिन ऐडमिशन लेई लैती सारा किश करी ओड़ेआ लेकिन में नेईं जा पाया कालेज लेकिन मतलब होंदा फैमिली प्राब्लम जां किश बी ओह्दे बाद में कम्म करना स्टार्ट करी ओड़ेआ फ्ही में आईटीआई स्टार्ट करी ओड़ी कन्नै कन्नै में मैडिकल अजैंसी च कम्म करना स्टार्ट करी ओड़ेआ लगभग दो बजे धोड़ी आईटीआई दो बजे दे बाद में मैडिकल अजैंसी दा मैडीकल कम्म बी लगी पेआ कन्नै आईटीआई कीती कन्नै करदे करदे भी में सोचेआ भी में अग्गे पढ़ना भी मे दोबारै ऐडमिशन लैती कालेज इक डेढ साल बाद लेकिन में भी निं गेआ उद्धर नेईं जा पाया भी ओह्दे बाद बाकी बाकी ओह्दे बाद सब किश मतलब ठीक गै चला दा इ'यां ओह्दे बाद हून एह् ऐ गी में भी कटरै आई आ में भी अकाऊंटैंट दा कम्म सिक्खेआ कोई डेढ़ दऊ साल कन्नै कन्नै गै में पढ़दा बी रेहा अते कम्म बी करदा रेहा ओहदे बाद में आई गेआ कटराच कटरा में अकाऊटैंट दा कम्म पैह्लें सिक्खेआ फ्ही हून इद्धर आह्नियै सिक्खै ना बी ऐ करै न बी ऐ हून नैक्सट इ'यै ऐ कि मतलब एह् फील्ड स्हेई ऐ एह्दे च अग्गें चली जाह्चै कुतै अग्गें किश अच्छे मतलब सोचा ना कि अग्गें पढ़ां होर पेपर एग्जाम बगैरा देआं एह्दे अग्गें सीए दे एग्जाम बगैरा बी होंदे अगर अच्छा चलदा रेहा सारा दिमाग ठीक चलदा रेहा एह्दे च ते अग्गें जरूर बधगे